नवो वेवसाय सुरू करपाक आमी घेतला जनरल स्टोर घालपाक तितूंत आमी चिप्स लाडू आयस्क्रीम सोफ्ट ड्रिंक विकपा खातीर घेतलें तितूंत आमकां थोडो थोडो फायदो जावपाक लागलो थंयसून मागीर आनी मातशें थोडें चिंतलें आनी दुसरो वेवसाय करपाक सुरू केलो तो म्हळ्यार चकली करप शेव करप आनी लोकाक व्हरून विकप तितूंत आनी इल्लोसो हें करपाक मागीर कोणें तरी सांगलें की पापड हे बरे प्रमाणान हें जाता पापड हे शिवराक दिसा जेन्ना आमी नुस्तें खायना तेन्ना ते पापड जाय पडटा चडांत चड लोक देवाचें बी कितें आसता पळय तेन्ना शिवराक आसता म्हणटकीर सगळ्यांक पापडाची गरज खूब प्रमाणान जाय म्हणून पापड खूब भशेन आमी तयार करपाक लागलीं आनी विकपाचें काम करपाक लागलीं हें चडान चड नंबर वन मागीर तशेंच हो वेवसायाक करून दुसरो वेवसाय करपाची सुरवात केली तो म्हणल्यार कपडे शिवपाचे कपड्यांचे गिरायक घेवपाचें ऑर्डर घेवपाचें हें आमी केलें मागीर अशे आमी कपडे विकून भरपूर पयशे एक ब्लाउसाची रेट जाली पांचशी रुपया संयशी रुपया अशी रेट जाली आनी आमच्या हांगासर सगळ्या लोकांक कुर्ता स्कूल ड्रॅस हें सगळें कपड्यांची ऑर्डर मेळपाक लागली आमी ती घेवपाक लागली आनी तितूंत आमकां चड म्हणचे म्हणटकीर आमकां वेवसायाक खूब प्रकार ऑर्डरी मेळूं येता आमी म्हाका दिसता ही आमी घेताले ऑर्डर आमकां खूब बऱ्याक पडली